आं प्रेसार कुखार खौ बांसिन गरम बोथोराव बाहायनाय जायो आरो बेखौ आङो गोरा मुवा बेसाद एबा बेदरफोर संनायाव बाहायनाय जायो आं बांसिन लान्दा खान्दायाव संनानै मोजां मोनो मानो होनोब्लाथाय बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि जा समाजाव जोङो गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो बिदिनो लान्दा खान्दायाव संनानै जाबोनायखाय आं बांसिन लान्दा खान्दायाव संनानै संनायखौ गोथाव मोनो आरो मानो होनोबा जोंनि नेसारेल मिथिंगायारिनिफ्राय मोन्नाय जाब दंफांनि बन औवानि बन बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो बेहाय संनायाव ओमफाय जोङो बेव खान्टा लान्दा खान्दा लान्दां बाहायनानै संनाय जायो आरो बेयाव जोङो मोजां नोमो संनानै आरो ओरैथिंजायबो प्रेसार कुखार फ्रावबो संनो मोजां जायो मानो होनोब्ला बेयाव खम समावनो जोङो ओंखामफोरखौ ओंख्रिफोरखौ संनो हायो आरो गोरा बुस्थु जा बेदरफोरखौ जोङो बेयाव जोंनि फ्रेसारकुखाराव जोङो रुनानै गुरै खालामनानै हायो आरो बेखौ जोंनि सुबुंफ्राबो गोबाङानो बाहायसै दानि जुगाव बेनि थाखायनो आं आंनि जा फसन्ट माबा संनाय खावनाया जाबाय लांदां खान्दायाव आं संनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ना बेनोसै आंनिया